جی ہاں ایک بار میں نے فراڈ کال کیا تھا جن میں سے میں کچھ سامان منگانے کے لیے کہا تھا اس سے اور وہ سامان لائے وہ تو آن لائن فراڈ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور پھر جب ہم سامان منگاتے ہیں تو اس سے آسانی سے سامان آ جاتی ہے جیسے اپنا گھر بیٹھے بیٹھے آسانی سے سامان آ جاتی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے آن لائن جو ہے یہ بہت اچھا طریقہ سے چلا ہے اور پھر یہ آن لائن جو چلا ہے اس میں ہم سب کو بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ اپنا گھر بیٹھے بیٹھے کچھ سامان منگانا ہو اپنا فون لو اور اٹھاؤ کر دو آن لائن اور آ جائے گا